कोंकणी भाशा ही आमची गोंयची भास आसा भाशा आसा जी पयलींच्यान खूब प्यूयोर आसात आनी ती तिसवाडी तालुकांत जी आमी उलयतात ती सगल्यान प्यूओर आसात आनी बाकी सगल्या भाशांनी बाकीच्या सगल्या तालुकांनी जी आमी कोंकणी भास उलयता ती पोर्चुगीज लोकांच्या हातून खूब इनफ्लुअन्स जाल्ली आसा आनी तांचो एक एक डायलेक्ट जाल्लो आसा ते खातीर आमी खंयच्याय गोंयान गेले गोंयच्या खंयच्याय एका एका तालुक्यान गेले तांचो तांची कोंकणी आनी दुसऱ्या भागांतली कोंकणी खूब खूब वेगळी आसा तांची उलोवपाची पध्दत मागीर ते कशे जे आमचे वर्ड्स बी आसात ते कशें यूज करता ताजो जो हें आसा तो खूब वेगळो आसा आनी आमी कोंकणी भाशेचेर संस्कृतान सुद्दां खूब छाप सोडिल्लो आसा तातूंत ते ते लोक म्हणटा की आमच्या खूब इनफ्लुयन्स जाल्लो आसा कोंकणी भाशा आमची इंग्लीश सुद्दां ती पोर्चुगीजान हाडिल्ली तांची पोर्चुगीज हाडली आनी तांची इंग्लीश सुद्दां हाडली तिज्या वयल्यान आमची अशी खूब कोंकणी भाशेन आतां चडशे लोक सारकी कोंकणी अशी म्हणजे प्यूओर कोंकणी अशी उलयनात तांतून मदी इंग्लीश यूज करता वापरतातच